جی بولیں جی جی مجھے آپ سے کچھ ایڈوائس کی ضرورت تھی اصل میں میں اپنے رٹر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ کے پاس ریٹائرمنٹ سے ریلیٹڈ کیا کیا پلانس ہیں اور کچھ اور اس اس اس میں کچھ جاننا چاہتی تھی تو آپ اپنی سروسز اور اپنے پلانس مجھے بتائیں گے تو اچھا رہے گا جی میرے ریٹائرمنٹ میں تو تیس سال ہے قریباً لیکن کیونکہ ریٹائرمنٹ کے اسی ٹائم پہ سب چیزیں نہیں شروع کری جا سکتی تو میں ابھی سے پیسے انویسٹ کرنا چاہتی ہوں جہاں پہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد تھوڑا آرام ملے تو آپ اس حساب سے مجھے کچھ پلانس بتا دیجیے

جی

اچھا

اچھا اور یہ شیئرس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں جی جی

جی تو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ اچھا آج کل جو چل رہا ہے جو آپ کو پتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ منافع ہوگا وہ کیا ہے کون سا آپ مجھے سجیسٹ کریں گے میں کہاں اپنا پیسہ لگاؤں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو لائف انشورنس بھی اسی میں ہی رہے گا کور اچھا اچھا

جی جی ضرور اگر میں ان پہ جو ہوں تھوڑا سوچوں گی اور پھر میں آپ کو دوبارہ کال کر کے سب پوچھوں گی شکریہ بہت بہت